میں نے پانی کی کمی کی توقع بہت کی ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے اس پہ میں نے بہت عمل بھی کیا ہے ہمارے علاقے میں پانی آتا تو ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بہت گندا پانی آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے لیے ہم یہ اقدام اقدامات کرتے ہیں جو ڈبوں میں ٹنکیوں میں ہم پانی کا اسٹوریج الگ سے کر لیتے ہیں تاکہ اگر وقت پہ پانی نہ بھی آئے تو ہمیں پانی کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے